हेल' मा खामद' मा खामद' ओम ओइ माबा हस्पिटाला माबे माबे मोजांलै अ ओइ न' खाथिनि माबा माने प्रेगनेन्ट माबा दोङोमोन आरो प्रेगनेन्ट ओहो मबे मबे मोजांलै हो अ

बेसां लायो बेयाव फैसायाला ओमफ्राय मोजांखादा बेयाव ने हस्पिटाला इनिफ्राय लांनो नागिरदोंमोन न' खाथिनिखो माने टाइमआ सफैथारबाय आरो ओमफ्राय फैसायासो बांद्राय लायोब्ला बेलेख मोजां हस्पिटाल मिथिबावा नोङो

टाइमआ सफैबाय माने नरमेलाव जाया होनना बुंदो आरो बिनिखायनो माने मोजां मोजां हस्पिटाल नागिरदोमोन न' खाथिनिया ओमफ्राय दा मा खामो फैसाया फैसायासो आरो बांद्राय लायोब्ला माबा मंगलदैयाव

बेनोथ' न' खाथिनिया लांनो होननायखाय सोंहरदोंमोन आं बेसे बेसे लागोन बबे हस्पिटाला मोजां होननानै

बेखौनो नरमेलावनो खालामना होनायब्ला हामगौमोन मंगलदै हस्पिटालावबो रेडि लायो होन्दो बेनोथ' दा बबे हस्पिटाला मोजां होनना आंनियाव सोंदो ओमफ्राय आं दा बुंनोनो हायाखै बबे हस्पिटाला मोजां बिनियाव सोंहरनिर' बि मिथिगो होननानै नोंखो सोंहरनो होनना फन खामबाय आङो बेलेगाव सोंनाय जायाखै

बिसोर दे दे औ दे होमब्ला रायज्लायना नायनोसैर' दे